जय झूले असां हरदमु सैमसंग जी फ्रिज वठंदा आहियूं सैमसंग जा ई सामान वठंदा आहियूं हिन दफ़े बि असां जॾहिं पहिरियों दफ़ो सैमसंग जी फ्रिज वरती हुईसीं त उनमें पहिरियों त पहिरियों हफ़्ते में थोरो प्रॉब्लम आहियो उहो तकलीफ़ आई हुई पर जेका हुननि चोवीह कलाकनि जे अंदर ई असांखे ठाहे ॾिनी हुनखां पोइ सॼे साल में त असांखे सैमसंग जे फ्रिज में काई बि तकलीफ़ ना आई आहे त हिन करे मां त सभिनी खे पंहिंजे घरु फैमिलीअ वारनि खे घरु वारनि खे रिश्तेदारनि खे जा ई सामान वठण लाइ सलाहु ॾींदी आहियां ऐं मां ॿिया बि केतिरा ई सैमसंग जा इलेक्ट्रॉनिक सामान बिजली उपकरण खरीद कंदी आहियां मूंखे उनजा उहे सामान ॾाढा वणिया आहिनि ऐं उनमें हिकु हुन जी रखण जी जॻहि बि जाम सुठे सहुले नमूने आहे जेका असांखे किचन में हैल्प कंदी आहे असांजे किचन जे मुताबिक़ि हुनमें सामान सभु अची वेंदा आहिनि ऐं रखण जी सिस्टम बि जाम सुठो ठहियलु आहे ऐं हुनमें फंक्शन बि आहिनि जेके असांखे केॾी महिल आईस्क्रीम वधीक वठी ईंदा आहियूं लाट में ॿारनि जे करे त उहा बि रखण जी ॾाढी जॻहि मिलंदी आहे प पर उनमें भाॼियूं रखण जी बि जाम सहुलियत आहे जीअं त असां भाॼियूं जाम वापराईंदा आहियूं त हुनमें भाॼियुनि जो बॉक्स वग़ैरह बि जाम सुठो वॾो ॾिनल आहे ऐं बाक़ी त जेके ॿिया सामान दरवाज़े वग़ैरह में सॼो सिस्टमैटिक ठहियलु आहे असांखे ॾाढो वणंदो आहे असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं हुन सामान खां जय झूले